जिसलै में बाह्रमीं कीती ही ते बाह्रमीं करियै गै जेह्ड़ा ऐ अग्गे पढाई गी पढ़ाई गी बधाना चाह्न्नीं ही ते उस समें च करोना जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़े उत्थै

बड़ा गै बदले दा ऐ ओह् धीरे धीरे करियै सुधरदा गै गेआ धीरे धीरे करियै